जय झूलेलाल असांजी संस्कृति में माइन सां गॾु जेको मासिक धर्म जे दौरानि जेको वहिंवार कयो वेंदो आहे त उन में ॻाल्हि कजे त पहिरें जे ज़माने में माना जेके माना वूमैंस हूंदी हुयूं माइयूं हूंदी हुयूं उन्हनि खे मासिक दौरानि जे दर्मियानि ॾाढी सावधानियूं रखणियूं पवंदी हुयूं उन्हनि सां ॾाढा मतिलबु भेदभाव वांगुरु करिणो पवंदो हुओ छो त उन्हनि जो ममियूं ऐं उन्हनि जूं ससियूं उन्हनि सां ॾाढो उन्हनि जो जेको उन्हनि जे प्रति वहिंवार हूंदो हुओ उहो ॾाढो ई माना अजीबु हूंदो हुओ भई उनमें थींदो हुओ भई त टे चारि ॾींहं खे हिक रूम में बंदि रखिणो बंदि रखिणो पवंदो हुओ ऐं उन्हनि खे पंहिंजा कपिड़ा अलॻि रखिणा आहिनि पंहिंजो खाइण अलॻि रखिणो आहे पंहिंजा बरतन अलॻि रखिणा आहिनि पंहिंजा ऐं असुर जो उथी उन्हनि खे सनानु करिणो आहे मथो धोइणो आहे ऐं मंदर में न वञिणो आहे असांखे असांखे मंदर टिकाणे में न वञिणो आहे भॻवान खे हथ न लॻाइणो आहे के कंहिं सां टच न थियणो आहे असांखे कंहिं सां कंहिं सां ॿिए सां टच न थियणो आहे घर जे भातियुनि सां त उन्हनि खे सॼो ॾींहुं हिक कमरे में रखियो वेंदो हुओ पहिरें जे ज़माने जी इहे ॻाल्हियूं आहिनि पर हाणे जे ज़माने जी ॻाल्हि करिजे त हाणे जे ज़माने में अहिड़ो कुझु बि कान्हे को ऐं पहिरें जे जमाने में बि अगरि उन्हनि सां इहो इहो वहिंवार कंदो वियो त उन्हनि जो बि कोई हिकु साइंटिफिक रीज़न हूंदो हुओ भई इहे चवण में ईंदो आहे भई साइंटिफिक में भई जेके मासिक दौरानि जा मासिक धर्म जा टे ॾींहं हूंदा आहिनि त उनमें हर हिक माई खे आराम करणु खपे ऐं उनखे उनमें उनखे आराम करणु खपे इनजे करे उन आराम जे ॾियण जे लाइ असांखे असां माइयूं हूंदियूं आहिनि जेके उहे ॿारहं ई महीना कमु कंदी रहंदियूं आहिनि सॼो महीनो ई कमु कंदी रहंदियूं आहिनि त अगरि जे महीने में टे चारि ॾींहं उहे माइयुनि खे आरामु मिले थो त सुठी ॻाल्हि आहे पर मतिलबु भई उहो बि न थी सघंदो आहे भई टे महीना टे ॾींहं असां बंदि कमरे में रहूं त ॾींहों ॾींहं माना जेका पढ़ाई लिखाई वधी वई ऐं जेको भई अॼुकल्ह जी छोकिरियूं पढ़नि थियूं लिखनि थियूं जॉब कनि थियूं त उन्हनि जे लाइ इहे सभु पॉसिबल कान्हे को त हाणे जे ज़माने जी ॻाल्हि करिजे त हाणे जे ज़माने में इहे कोई बि नियम लागू नथा पवनि पिया भई असांखे टे ॾींहं बंदि कमरे में रहिणो आहे पंहिंजा कपिड़ा अलॻि रखिणा आहिनि पंहिंजा बरतन अलॻि रखिणा आहिनि त उहो कुझु बि कंहिं सां टच न थियणो आहे जीअं इहे अहिड़ो हिन जा हिन जमाने में त अहिड़ो कुझु बि लागू नथो पए असां सां लेडीस सां ऐं ऐं इहा सुठी ॻाल्हि आहे ॾींहुं मतिलबु हर दिन प्रतिदिन माना माइयुनि जे लाइ सुठियूं सुठी सुठी माना ॻाल्हियूं थिअनि थियूं त उहा सुठी ॻाल्हि आहे असांजे लाइ लेडीस जे लाइ त पोइ छो उनजो कारणु इहो ई आहे के भई अॼुकल्ह छोकिरियूं आहिनि नुंहंर आहिनि उहे लेडीस आहिनि उहे माना जॉब करे रहियूं आहिनि त उहे जॉब में इहे सभु पॉसिबल कान्हे को त इ इहे सभु हाणे इहे कोई बि नियम लागू नथा पवनि ऐं बाक़ी स्वच्छता जी ॻाल्हि आहे त स्वच्छता रखणु असांजो पंहिंजो हर हिक लेडीस जो पंहिंजो करमु आहे की असांखे पंहिंजी असांखे पंहिंजी शरीर जे प्रति स्वच्छता रखिणी आहे ऐं उनमें असांखे जागरुक थियणो आ्हे त असां जेतिरी पंहिंजे शरीर जी स्वच्छता रखंदा्सीं त उहा असांजे लाइ फ़ाइदेकारक आहे असां हैल्दी रहंदासीं ऐं असां सु उ उहा उन मासिक दौरानि जे दर्मियान असांखे सुठो भोजन खाइणो आहे ऐं सुठी सुठी सोचु रखिणी आहे त पोइ असांजा उहे ॾींहुं बि जल्दी सुठा ई थी वेंदा आहिनि त असांखे माना जागरुकता रखिणी आहे स्वच्छता प्रति जय झूलेलाल